हिते हॉस्पिटल आहिनि गाॾियूं घटि आहिनि हुन खां पोइ रस्तो ख़राबु आहे फाटक बि बंदि थी वेंदा आहिनि जंहिं करे मरीज़ अस्पताल ताईं न पहुची सघंदा आहिनि मरीज़ में अस्पताल वठी वञणु तकलीफ़ु थींदी आहे केतिरा मरीज़ रस्ते में मरी वेंदा आहिनि